جی ہاں مجھے بانسری بجانے کا شوق ہے جیسا کہ میں نے سیکھا تھا اپنے والد صاحب سے اور میرے والد نے میرے دادا سے سیکھا تھا کسی زمانے میں اُن میرے دادا نے اپنے والد سے سیکھا ہوگا تو اِس طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بزرگ میرے گزرے ہیں اُنہوں نے کبھی وہ بیٹھا کرتے تھے بسم اللہ خاں کی محفل میں تو اسی ان سے ہی یہ ساز سیکھا تو اس طرح یہ مجھے شوق ہوا مجھے پسند بھی ہے اور میں اکثر بجایا بھی کرتا ہوں